हेलो नमस्ते सर सर आप एडिटर सत्यम मोहने बात कर रहे हैं क्या जी जी मैं बबिता मिश्रा बात कर रही थी बालाघाट से वार्ड नंबर चौबीस से जी मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छा एडिटिंग करते हैं प्रोजेक्ट बनवाते हैं जी मैंने न आपका एक वो नारी उत्थान वाला भी प्रोजेक्ट देखा था तो मुझे उसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया और किसी ने बताया था मुझे कि आप बहुत अच्छा वर्क करते हैं इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट हैं आपका बालाघाट में सबसे फ़ेमस हो गया है करके तो मैंने आपका विज्ञापन में नंबर देखा था जी जी सर तो हाँ वही तो मैंने कहा सर कि मैंने भी सुना था मैंने देखा भी है एक जो महिला सशक्तिकरण पर भी आपने बनाया था उसे भी मैंने देखा हाँ सर मुझे चाइल्ड लाइन को लेकर बनाना है और कम से कम तीन सौ पेज का प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो तो आप उसको डिजाइन करेंगे तो मैं एक दो फोटो आपको सेंड कर दूँगी और उसमें मुझे लिखवाना है राइट साइड में लोगो लगवाना है ग्रीन कलर का उस पर लिखा रहेगा चौबीस गुणा सात और वन ज़ीरो नाइन एट यह नंबर लोगो पर रहेगा मतलब चौबीसों घंटे सेवा प्रदान करती है हमारी चाइल्ड लाइन उसके ऊपर बनवाना है और फ़िर उसमें ज़ीरो से अट्ठारह वर्ष के जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके ऊपर हमको कार्य करना है तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़े रहेगी फ़िर उसमें हम सी एम हेल्पलाइन को भी डालते हैं और महिला हेल्पलाइन तो पहले दूसरा नंबर था लेकिन उसी अब तो एक ही नंबर हो गया है एक सौ इक्यासी महिला हेल्पलाइन भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है तो हमको उसे भी वहाँ पर नीचे दर्शाना है देखिए सर वह तो पहले एक लिखित वाला रहेगा और स्लाइड वाला भी रहेगा स्लाइडर वाला जो प्रोजेक्ट कंप्यूटर के माध्यम से जो बनाते हैं इसमें दोनों में आपको काम करना है सर मुझे तो आप जितने जल्दी हो सके मेरे को लग रहा था पन्द्रह बीस दिन में हो पाएगा क्या

जी जी सर मैं बोल रही थी आप पहले स्लाइड वाला बना देते कंप्यूटर प्रोजेक्टर के जैसा तो प्रोजेक्टर के माध्यम से थोड़ा आसान हो जाता है बताना और फिर उसके बाद आप राइटिंग वाला वर्क कीजिए और सर एड्रेस आप डालेंगे वार्ड नंबर उन्नीस भटेरा चौकी रोज़ी छात्रावास के पास या महत्वि स्कूल भी आप डाल सकते हैं ऑफिस का बता सकते हाँ जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप

हाँ सर मैं बोल रही थी मैं आने के बाद आपको कॉल कर दूँगी फिर आप मुझसे एक बार और बता दीजिए और अभी एड्रेस बता दीजिए

फोर के वीडियो में बनाए और सर कितना खर्चा आ जाएगा लगभग प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा फिर भी सर थोड़ा समथिंग ठीक है न सर ठीक है हाँ हाँ जी सर मैं आती हूँ फ़िर कल आप मुझे अच्छे से बता दीजिएगा ठीक है सर जी ठीक है